ہاں میرے پاس کلک کی گئیں تصویروں کی بہت ساری ہارڈ کاپیز موجود ہیں جوکہ میں نے پندرہ سال کی عمر میں کلک کی تھیں پرانی تصویروں کو کیمرے سے کھینچنے کے بعد ہم اسے کاغذ پر نکلوا لیا کرتے تھے جبکہ ڈیجیٹل تصویر کو کاغذ پر بھی نکلوا سکتے ہیں اور شوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک وہ آسانی سے بھیج بھی سکتے ہیں جی یہ بات صحیح ہے کہ پرانی تصویر جذبات سے بھری ہوتی ہیں کیونکہ پرانے دنوں میں تصویر پانے کے لیے ہمیں بہت انتظار کرنا پڑتا تھا